ہیلو جی ارے آج کا وہ پلاس فلاور کا کیا ریٹ ہے بھئیا دو سو بیس روپے کے جی ارے یار یہ تو بہت مہنگا لگا رہے ہو یار آج تو مارکٹ سَستی تھی یار بارش وغیرہ ہوئی ہے ہاں فلاور وغیرہ کا بھی مطلب تھوڑا بہت خراب ہو جی اچھا تو کھپت کم ہے کیا آج اُس کی مارکٹ میں تبھی نہیں مل رہا ہے کہیں اچھا تو وہ یہ کہ اچھا تو لاسٹ ریٹ کیا لگا دیں گے پلاس فلاور کا ایک کے جی کا ارے دیکھ ارے صحیح ریٹ لگا لو بھائی ہمیں زیادہ چاہیے میں بھی ہول سیلر ہوں مجھے بھی آگے لے جا کے منڈی میں بیچنا رہتا ہے مجھے تو مجھے تو کہتے ہیں کم سے کم بیس سے پچیس کے جی چاہیے رہے گا لیکن آپ پہلے ارے دو سو تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن مجھے بیس سے پچیس کے جی چاہیے نا دو سو بیس بتایا تھا کیا آپ نے اچھا اور گُلاب کیا ریٹ ہے اچھا گُلاب پچاس روپے کے جی ہے اور یہ سورج مُکھی پھول وغیرہ بیلا بیلا وغیرہ یہ اچھا سارے پھول مل جائیں گے تو سب فریش ہے نا کوئی اُس میں یہ تو نہیں ہے پُرانا تو نہیں ہے اچھا اچھا ہاں کیونکہ میری مارکٹ بہت اچھی ہے آگے مجھے یہ بیچنا رہتا ہے تو اُس میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے تاکہ بات چیت خراب نہ ہو آگے اچھا اچھا تو چلیے ٹھیک ہے مجھے پچیس کے جی پلاس فلاور چاہیے اور آپ جب تک یہ سب مال نوٹ کر لیجیے آپ نکلوا کر رکھیے پچیس کے جی پلاس فلاور اور بیس کے جی ریڈ روز اور کہتے ہیں دس کے جی بیلا فلاور بس یہ آپ نکال کے رکھ لیجیے یہ آپ نکال کے ریڈی کروائیے میں آتا ہوں پھر اُس کے بعد بات کرتا ہوں آپ سے پیمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اوکے اوکے سر اوکے تھینک یو سو مچ